आप मोबाइल शॉप से बोल रही हैं मुझे वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन चाहिए था मुझे वीवो ट्वेंटी सेवन प्रो चाहिए वीवो वी ट्वेंटी सेवन प्रो

मुझे ई म आई पे से दीजिए हाँ हाँ डाउन पेमेंट मैं फ़ोर थाउज़ेंड करूंगी नहीं जहाँ तक मुझे आईडिया है तो फ़ोर थाउज़ेंड क्या टू थाउज़ेंड में भी होता है डाउन पेमेंट अच्छा तो ठीक है डाउन पेमेंट आप ले लीजिए लेकिन मुझे वी वीवो वी ट्वेंटी सेवन प्रो दिला दीजिए

ओके ठीक है तो उसका मतलब मुझे दो मॉडल चाहिए था उसका

एक तो ये हो गया वीवो वी ट्वेंटी सेवन का और तो कलर कितने हैं आपके पास अच्छा तो इसका रेम रौम कितना है वो बता दीजिए रैम कितना है इसका ये बता दीजिए हाँ

और ये मतलब पानी के अंदर अगर गिर गई तो टिकेगी या फिर तुरंत खराब हो जाएगी और गैरेंटी कब तक की है किसी भी फ़ोन में गैरेंटी नहीं होती क्या वैरंटी है तो ठीक है मुझे दिला दीजिए और ये बता दीजिए कि डाउन पेमेंट तो एट थाउज़ेंड है तो मंथली मंथली कितना जमा करना होगा बजाज फ़ाइनेन्स से ठीक है ई एम आई पे इसी पे कर दीजिए और मंथली टू थाउज़ेंड ही कटेगा ना या फिर तो ये कैश भी जमा कर सकते हैं या सिर्फ़ अकाउंट से ही ठीक है लिंक करा दीजिए ऑटोमेटेकली ही कट जाए तो ज़्यादा सही है ठीक है ओके ठीक है